नै सेप्तेम्बर नैरोजा नै जिथाम नभेम्बर नैरोजा जिथाम द' आगस्त' नैरोजा द स्नि जुन नैरोजा दाइन नैजिनै जानुवारि नैरोजा थाम